हेलो नमस्ते ऑटो का चार्ज आप किस से जाना चाहते हैं आप बताइए तो छोटी गाड़ी से या बड़ी गाड़ी से किस से आप जाना चाहते हैं जो आपके लिए बेटर हो जो आपके लिए अच्छी सु वो रिक्सा है फलेरो है थार है बस है ट्रेन है आप बताइए किस से जाना चाहते हैं आटो का चार्ज है हंडरेड रूपीज सौ रुपये सौ रुपये चार्ज है देखते हैं आप आइए फिर हम कन्सेशन करते हैं तो भैन से आप जा सकते हैं भैन का चार्ज दो सौ रुपये आसपास बिल्कुल करेंगे और उसके अतिरिक्त हम आपको और भी जगह घुमा सकते हैं जैसे हरदोई है सीतापुर है लखनऊ है जहाँ भी आप घूमना पसंद ठीक अगर आप कहीं और टहलना चाहते हैं तो हम हम आपको घुमा देंगे तो आप जहाँ बताइए हम वहाँ ले चलेंगे हम मैं तो सब कही जाती रहती नैमिश के लिए किराया जो है हंडरेड हाँ सौ रुपये पड़ जाएगा हाँ पाँच सौ नहीं सौ रुपये पड़ेंगे ठीक ठीक हाँ तो आप कब आएंगे फिर जाने के लिए ठीक ठीक ठीक ठीक हाँ बिल्कुल हमारी सारी गाड़ियाँ सही रहती हैं दो तीन कराते हैं नमस्ते